आङो न'वाव थानानै समखौ ओरैनो हगारा समखौ जोङो मोननो थाङा बेनिखायनो आं न'वाव बिदिनो न'वाव थानानै फुङाव सिखारनानै फिसा फेनला नखर न'नि सेर सेराव बिदिनो मैगं थाइगं गायो मैगं थाइगं आरो जुदि मैगं आबादफ्राव जुदि हाग्रा बायदिसिना रजदोंबा बेफोरखौ साफा खालामो मानोना जोङो मोजाङै फिथाइखौ मोननांगोन हाग्रा जायोबाथ' फिफाङा सेहेराया गाज्रि जालांगोन बेनि थाखायनो हाग्राफोरखौ एवस्रांनाया गोनां फुनानै होनाया मोजां होनबासो जोङो मोजां फिथाइ मोनगोन फुङाव सिखारनानै मैग थाइगंनि हाग्राखौ फुबाय नखराव बिदिनो फुंनि खामानि मावबाय मावखांनानै गथ' गथ'फोरखौ टिउशन फोरोङो आङो फुङाव बिदिनो टिउशन फोरोंखांनानै हगारखांनानै जानाय लोंनायनि फुंनि आदार जानाय लोंनायनि थाखाय जानाय लोंनाय बानायबाय बानायखांनानै फुंनि जाखांनायनि उनाव फिन खामानि मावनो आं आखाइयाव लाबावबाय बिदिनो आङो न'वाव थानानै समखौ ओरैनो हगारा नालाय आङो जि दायो सानाव आङो जि दानानै सम हगारो बिदिनो आङो जि दानांगौ बा जि दाबाय दानानै आरो सानजौफु जायोब्ला नखरावथ' जोंनि बर' गामि गामि जोंनि बर' गामिआवथ' गोबां दाउ अमा फियो नालाय सानजौफु टाइमाव बिदिनो दसे थाथ'नानै दाव अमाफोरनि थाखाय आदार होनाय बिदिनो दै होनाय बेफोरबायदि दा जागायनानै होलायबाय आरो बिदिनो दसे रेस्ट खालाम खांनानै आङो जाखां लोंखां बिदिनो दसे जि दानो लाबावबाय इफोरबायदिनो आङो समखौ एगारबाय थायो